हाँ मेरी गाड़ियाँ चलती हैं

गाड़ी तो मिल जाएगी थोड़ा सा लोकेशन बता देते कहाँ घर जाना है ठीक है आपको पहुँचा दिया जाएगा

हाँ दोनों गाड़ी है ए सी वाली भी है नॉन ए सी वाली भी है अच्छा अच्छा अच्छा ठीक है मिल जाएगी अभी आप हवाई अड्डे पहुँच चुके हैं क्या अच्छा अच्छा अच्छा हमें लगभग ये जो हवाई अड्डा है ये शहर के थोड़े दूरी पर स्थित है इसलिए थोड़ा समय लग सकता है लेकिन हम आपको आधे घंटे से पैंतालीस मिनट के अंदर आपको गाड़ी पहुँच जाएगी आपके पास हाँ ए सी गाड़ी मिल जाएगी लेकिन इसमें आपको आठ सौ रुपए लगेगा हाँ इसका मैं आपको बिल दूँगा ठीक है फिर अगर आप ऑनलाइन भुगतान करेंगे तो आप कंपनी के ही नंबर पर भेज दैं ड्राइवर को ना भेजें वहाँ मैं ड्राइवर को बताकर जानकारी दे दूँगा ठीक है ये हमारी ये हमारी अपने आप प्रक्रिया होती है ये ये दोनों काम अपने जो बताए दोनों काम हम करते हैं आपको रंग भी और नंबर भी बताते हैं और ड्राइवर आपको फ़ोन भी करता ठीक है आपकी नोट कर लिया गया है निश्चिंत रहिए पैंतालीस मिनट में गाड़ी पहुँच जाएगी